जोङो बै गोबां हाबाफ्राव भजफ्राव ओंखाम ओंख्रि संनो मोन्दों ओंखाम बुरजा ओंख्रि बुरजा हाबानिया बेलेग आरो ओंखाम गोरलैनिया बेलेग दा हाबायाव संनायाबो दालि दालि जल सङो आलु खबि भाजा मथर सोरबा बायदिया ना बेदर होयो आरो ओंखाम संनाय हान्दिफ्राबो गिदिर गिदिर जानांगौ थालि गिदिर इफोरो एरनाय थेरनाय बेफोरखौबो गासैबो एरग्राफ्रा मोजाङै थाल थायै थायै एरनांगौ थाव सेरनाय सामब्राम सुमब्राम गासैबो होजोबनाय हालदै मस्ला गासैबो होजोबनानै भाजा फुराखौ जों सङो आरो गोबां ओंखामखौनो जों संनो मोनबाय किसुमान आरो हाबा भजनिखौ माबायाव सरो आइजेङाव आरो किसुमाना संथाबनाय जायो आरो थौआव बे थौआव संथाबनाया साबसिन मोजां जायो बै आइजेङाव हायखांनानै संनाया बेयो मारा खारो नालाय बेयो बारा गोथाव जाया आरो इ मार हायखाङैखौ बांसिन गोथाव होननानै मानसिफ्रा बुङो संनायालाय बिदिनो संनो मोन्दों हाबा भजफोरनिखौ सङो आरो ओंखाम गोरलैनियाथ' आलदा जायो माइ गोरलै मोननायनि जाहोनाया सोरनिबा न'खराव संनाय न'खरावबो संनानै जानो मोन्दों बिनि ओंख्रिफ्रा जाबाय बांसिनानो ओंखाम गोरलैनि ओंख्रिया जाबाय अनद्ला दाउ ना था गान्दा इफोरखौ होयो मुला भाजा इफोरखौ होयो आरो ओंखाम गोरलैयाव किसुमाना आरो ओइ दालि सबाय होयो इदिनो ओंखाम गोरलैनिखौ गोबां मानसि गथ'फोरखौनो लिंनानै न'खर न'खर लिंनानै इदिनो जाहोनाय जायो आरो ओंखाम गोदान होनानै जेन'बा बै सोरबा बायदिया फैला सोरबा बायदिया फैयो फैनायफ्रा जासिगोन फैयिफ्राथ' फैलानो इदिनो जुमाय ओंखाम होसिगोन ओंखाम गोरलैयाव बेदर ना होसिगोन सोरबाबायदिया हानाया लिङो हायिया लिङा इदिनो आरो दा बांसिन खरसा जानायखाय सोरबा बायदिया हाया सोरबा बायदिया आसो हाबाय दा आरो गोबाव बोसोरसेयाव माबा जानाय जायो नालाय ओंखायनो सोरबा बायदिया जाहोनो थाखाय माबायो आरो जाहोनो हाबा मोजां जागोन होननानै जोङो साननानै न'खराव इदिनो रायज्लायनानै जाहोयो माइ गोरलै हानायनि मसनाव हानानै सोरबा बायदिया जोसा जाहोयो सोरबा बायदिया माइब्रा माइसालि इदि जाहोयो आरो ओंखाम गोरलैनि नामाव दा बे बेखिनियानो आंनिया